व्यवसायिक शिक्षा जहाँ तक हमरा बात बतेलिए हेँ न हेबाक तऽ चाही लेकिन बढ़ईगिरी प्लंबरिंग सिलाइ मुर्गी पालन अहाँ जे भी कहलियै हेँ पुछलियै हेँ एहिके लिए व्यवस्था भी होयबाक चाही अगर सरकार एहन तरहकेँ व्यवस्था इस्कूलमे एडॉप्ट करैत छै लागू करैत छै तऽ निश्चित रूपसँ होायबाक चाही ताकि स्किल डेवलपिंगके काज भए सके काम भए सके कियाकि बहुत सारा बच्चाके अन्दर एहन तरहकेँ रहैत छै स्किल रहैत छै एहन तरहकेँ मोटिव्स रहैत छै कि हम एहि क्षेत्रमे आगे बढ़ी लेकिन कहीँ ने कहीँ हँ पैरेन्ट्सके एगो ई इच्छा रहैत छै कि नहि हमर बच्चा इएह फिल्डमे जाय कि इएह फिल्डमे जाय ताहि के कारण की होइत छै बच्चा अपन स्किलके डेवलप नहि करि पाबैत छै आओर ओकरा पिताके थ्रू पिताके एकॉर्डिंगली काम करय पड़ैत छै लेकिन सरकार एहन अगर एहन तरहकेँ इच्छा जाहिर करैत छै कि होयबाक चाही इस्कुलमे तऽ व्यवस्था भी करबाक छै सरकारके आओर व्यवस्था करतै तऽ निश्चित रूपसँ होयबाक चाही